जोङो बयबो मानसि माहारि हिसाबै बे मुलुगाव उजिनानै गुबुन गुबुन खामानियाव मोजोमनाय गोनां जायो सोरबायाबा गेलेनायाव सोबायाबा खन्नाय मोसानायाव सोरबायाबा राजखान्थिनि दैदेनगिरि जानायाव रायजो खुंनायाव सोरबायाबा सान्थ्रि हान्जायाव थांनानै रैखाथि होनायाव आरो सोरबा सोरबाया लिरनाय फरायनायाव बा मोसानाय खन्नायफ्राव गोसो होयो आङो गोबां बिथिंखौनो मोजां मोनोब्लाबो लिरनायखौबो मोनसे आंनि मैखोम साबजानाय होन्नानै आं लायो दा नाथाय समजों लोगोसे जोङो सामफ्रामबो जोंनि जिउनि गावनि नखरनि समाजनि हारिनि खामानि मावनांगौ जानायाव जोङो लिरनायाव बांद्राय समखौ मोना मख'थावनाहै आंनि बेलायावबो बेबायदिनो गोबां लिरनो गोसो दंब्लाबो दैदेन्नो समखौ आङो मोनफुंजोबा होन्नानै बुंनानै लानांगोन मानो होन्ना बुङोब्ला गोबां खामानिबो मावनांगौ जानाय हिसाबै लिरनायनि समखौ बांद्राय लानो हानाय जाया आङो दैदेननायनि गेजेराव खन्थाइखौबो लेरनो मोजां मोनो लोगोसे ड्रामा रायथाइ आरो माखासे दोहोरोमनि सायावबो बिजिरनाय इसोर सिबिनायनि सायाव माखासे बिजिदनाय बेबायदि रोखोमनि गोथौ थ'त्तनि सायावबो सम सम लिरनो मोजां मोनो दा बेफोरखौ आङो माब्लाबा फुङाव एसे आरो माब्लाबा हराव बेबायदि एसे समखौ लानानै लिरनाय जायो फुङाव बेबायदिनो से घन्टा बा नै घन्टा बेनि उनाव साननि खामानिखौ जेरै मावनांगौ फारियाव थायो बेखौ मावबाय बेनिफ्राय हराव ओंखाम जानायनि सिगां एबा जाखांनानै उन्दुनायनि सिगां से घन्टा नै घन्टा बिदि समखौ लानानै लेरनाय जायो लिरनायनि मादाव बांसिनथारै बुंनो नांगोन जे आङो फुल क्रिएट ड्रामा एबा आबुं फावथिनाबो लिरबाय लिरनानै फोसावनायबो जाबाय नैरोजा जिसे मायथाइयाव अदालगुरिआव जेब्ला बर' थुनलाइ आफादनि जुथुमा जादोंमोन बेवहाय गांसे आबुं फावथाय दिहुन्नानै फोसावदोंमोन आर बे फावथायनि मुङानो जाहैबाय गोदान सुबुं गोदान समाज बेजों लोगोसेनो बे समावनो आरोबाव मोन जिसे खिन्थिगासे भावथिनाखौ जथायनानै मोनसे फावथिना बिजाब जथाय फावथिना बिजाब दिहुनदोंमोन आरो बे फावथिना बिजाबनि मुंखौ लाखिनाय जादोंमोन मोनसे फावथिना खिन्थिगासे फावथिनानि मुंखौ होनानै बे जाबाय अपारेसन स्रां स्रिं बेबायदिनो बे गांनै बिजाबखौ आङो लिरनानै दिहुनबाय फावथाय बिजाबखौ बिनि बादै गुबुन गुबुन लाइसिफोराव गुबुन गुबुन बिसम्बिफोराव एबा खौरां बिलाइफोरावबो आङो बेबायदि खिन्थिगासे फावथिनाफोरखौ लिरनानै फोसावबाय खन्थाइफोराबो गोबां जाबाय होमब्लाबो खन्थाइखौ खन्थाइ बिजाब महरै दोनैसिमबो सेबखांनानै दिहुन्नाय जायाखै गोसोआव सान्दों समनि फाख'नाव खाबुफ्रा गोरोबोब्ला बेबायदिनो खन्थाइ बिजाबफोर एबा थुनफावथिनाय बिजाबफोर जथायनानै दिहुनगोन दा बेखौनो जोङो आसा खालामनो हायो जुदि देहाफ्रा गोसोफ्रा थिगैनो थायोब्ला जोङो लिरलांबाय थानो हायो एबा जोङो बेबायदिनो समाज फोसाबनायनि थाखाय बा गावनि गोसोनि सान्नायखौ फोरमायनो थाखायआनो जाया मानो जोङो लिरनो हायो लिरनायनि गेजेराव साबसिनै मोजां मोन्नाय हिसाबै आङो बुंनो गोनाङा बेनो खन्थाइ आरो फावथिना फावथिनाखौ लिरनायल' नङामोन बेबायदिनो सिगांथाराव फावथिना लिरनानै दिहुन्नाय बिजाब फिसा दंमोन बे जाबाय जिगुजौ स्नि जिस्नि मायथाइयावनो आंनिनो फंबाय सुरुब रुंसारि जानानै थांबाय एबा मुंख्लं जानानै थांबाय बिरेसर बसुमतारी आरो आं बिदिनो खिन्थिगासे फावथिना फिसा फिसा लिरनानै जोङो फोसावदोंमोन आर बे बिजाबनि मुंखौ जोङो हांमा आरो रजे नाम दोन्दोंमोन बेबायदिनो हारिमु बिथिङाव जोङो माब्लाबा बैसागुनि समाव माब्लाबा जथुम्मा खुंनायनि समाव माब्लाबा बेबायदिनो फुजानि समाव माब्लाबा थुनलाइनि जोनोम सान जिद' नभेम्बर खुंबोनाय समाव माब्लाबा जथुम्माफोराव बेबायदिनो ड्रामाफोरखौ देखायदोंमोन माब्लाबा बिदिनो आसाम नाङै बादायनाय ड्रामानि जि कम्पिटिसन बेफ्रावबो लांदोंमोन जेरै तेजपुरावबो जोंखौ बान थियाटार होन्नाय मोनसे फसंथान दङ बिथांमोना दुलाराय भारत नाङै बिदिनो खिन्थिगासे फावथिना बिदिनो बादाय होनायाव जोंबो अदालगुरिनिफ्राय आंनि बे मोनसे खिन्थिगासे फावथिना हादोर अनफावरि मुंनि बे खिन्थिगासे फआवथिनाखौ जोङो दिन्थिहैनो हादोंमोन आर जों बिथांमोननिफ्राय मान बिलाइखौ मोन्नो हादोंमोन

बेबायदिनो जोङो समाजनि माखासे सावगारिखौ जोङो खन्थाइजोंबो फोरमायनो हायो आरो ड्रामा देखायनाय थोंजोङै जोङो रायजो राजाखौ गोसो बोनो हायो आरो बावहाय माखासे जोंनि नुथायखौ फोरमायनानै बेफोरजों फोसाबनायनि राहाखौबो जोङो थोंजों एबा खेंसालियायै खालामनो हायो खायसे खायसे जाथायफ्रा फावथिनानि गेजेराव रोखायै बेरखांनाय जायोब्ला बेखौ लानानै माखासे मानसिया गाव गावनो आफना आफनि सोलाय लाङो गाज्रिफोरा मोजां जानायखौ जों नुनो मोन्दों एबा बेबायदिनो समाजाव मोनसे गाज्रि हुदाफ्रा जोबनायखौ जोङो नुनो मोन्दों बिसेसखि बर' समाजाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय खोमसि फोथाय जौनि बाहायनाय बा गुबुन बेबायदि माखासे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस बेफोरजों मा खहा जायो मा खहा जाया बेखौ दिन्थिनायनि गेजेरजों जोङो फोथायदों जे नित्सय माबा मोनसे बर' समाजनि गेजेराव सोलायनाया फैदों आरो फोसाबनायनि गेजेरजों गाव गावनो गोजोन थासारिखौ बा गोजोन समाजखौ दानायाव गावखौबो सासे बाहागोदार बेबायदि रोखोमनि लादों आरो आं आसा खालामदों बेफोरनि गेजेरजों जोङो लिदना दिन्थिनायनि गेजेरजों गुबुन आथाल उननि आथालखौ जोङो थुलुंगा होनायबादि जों लानो हायो आङो बुंगोन दिनै जे आंनि बे खिन्थिगासे फावथिना लिरनाय हुदाखौ नुनानै खन्थाइ लिरनाय हुदाखौ नुनानै आंनि माखासे उननि फरायसुला फरायसुलिफ्रा जिहेथु आं फोरोंगिरिमोन बेखायनो आं फरायसालियावबो बेबायदि खथाइ लिरनायखौ लिरहोयोमोन फरायसाफोरखौ आरो लोगोसे बेबायदि खिन्थिगासे फावथिना लिरनायखौबो आङो लिरहोयोमोन दा बे गोहोमावनो दिनैसिम आंनि बै समनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा बेबायदि खिन्थिगासे फावथिना लिरनायखौ आं नुदों आरो खन्थाइ लिदनाय हुदाखौबो खालामनायखौ आं नुनो मोन्दों ओंखायनो बिखौनो जों फोथायनांगोन जे बेबायदि माखासे लिरनाय बा दिन्थिनाय हुदाफोरनि गेजेरजों जोङो उन आथालखौ जोङो थुलुंगा होनो हायो आरो बेनिफ्राय समाजावबो माखासे फोसाबनाय हाबाफारिखौ खेंसालियायै फोसाबनो हायो बेखिनिखौनो बुंनो नांगोन आरो बिबायदि जों बयबो खालामनायानो मोजां होन्नानै आं सानो